हाँ जी नमस्कार जी जी जी पहले तो आपके पेट का सोनोग्राफी कराना होगा हमें उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या समस्या है मुख्य जी आप जब भी फ्री हों पहले तो आप सोनोग्राफी करा के और मेरे पास लाइए फिर मैं देख के बताता हूँ मुख्य रूप से आपके पेट में क्या समस्या है उसके बाद ही क्लियर पता चलेगा यदि पथरी है और पथरी है तो वो कहाँ पे है जी कल इसकी सोनोग्राफी करा लो और आप ड्रिप वगैरह लगवा लेना यदि कोई वैसे ही जकड़न वगैरह हो मासपेशियों में तो वो उससे सही हो जाएगी क्लिनिक पे मैं शाम को तीन बजे से और सात बजे तक बैठता हूँ हाँ मेरा रोजाना का शाम का तीन से और सात बजे तक का समय है क्लिनिक पे बैठने का हाँ पहले आप सोनोग्राफी करा लीजिये उसके बाद में मुझे आप सोनोग्राफी दिखाना मैं देख के बता दूँगा कि मुख्य क्या समस्या है उसी में पता चलेगा अब हम वैसे तो कोई भी अनुमान लगा सकते हैं कि पथरी है कि क्या है जी पेट में ऊपर कि साइड में ज़्यादा दर्द है या नीचे कि या बगल में किधर हाँ फिर तो किडनी में पथरी हो सकती है मुख्य समस्या यही है और वो तो पता तो तभी चलेगा जब वो सोनोग्राफी देख लेंगे तब हाँ ठीक है कल सोनोग्राफी करा लो और परसों मेरे पास क्लिनिक पे शाम को दिखाने आ जाना मैं जो भी उपचार होगा वो कर दूँगा ठीक ओके